हाँ मेरा बहुत अच्छा रिकॉड रहा है मैं रोज़ रोज़ दौड़ भाग तो कर नहीं सकती हूँ परंतु जब भी मैंने लगातार एक महीने तक दौड़ने का अभ्यास किया है तो उस समय मेरा जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा रहा है मैं एक मिनट में कम से कम बहुत ज़्यादा ज़्यादा से जादा आधा किलोमीटर तो मैं एक मिनट में दौड़ ही लेती हूँ मेरा बहुत अच्छा अनुमान रहा है उसमें और यदि मैं निरंतन प्रयास करती रहूँ तो मैं अपने लक्ष्य की तरफ जल्दी ही बढ़ सकती हूँ मैंने अपने बचपन में अपने से उम्र दराज लोगों को दौड़ में हराया है और काफ़ी बार मैंने पुरुस्कार भी पाया है इसलिए तो मैं दौड़ में काफ़ी अच्छी हूँ परंतु मेरा निरंतन प्रयास नहीं हो पाता है अब मैं रोज़ प्रयास करती हूँ जिससे मेरी काफ़ी अच्छी क्षमता हो गई है पहले मैं थक जाया करती थी दौड़ने मेंं परंतु अब मैं थकती भी नहीं हूँ और काफ़ी अच्छे से दौड़ पाती हूँ और अब मुझे कुछ बदलाव भी दिखता है